हिंदुस्तान जी मुंहिंजी फेवरेट स्टेट फेवरेट जॻहि आहे गोवा गोवा ई छो छोकी इहा हिकु अहिड़ी जॻहि आहे जेका ॿिन्हिनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके जाम इंजॉय करे सघनि था मतिलबु जिन खे जाम शोरु शराबो खपे डांस पार्टी नचण खाइणु पियणु गाना फुल मस्ती खपे त उन्हनि लाइ बि ॾाढो सुठो आहे ऐं जिन खे जाम शांतीअ सां रहिणो आहे सिर्फ़ु पाण सां वक़्तु बिताइणो आहे शांती पुर्वक रहिणो आहे नेचर प्रकृती खे इंजॉय करिणो आहे त उन्हनि लाइ बि उहा जॻहि आहे जिन खे पार्टियूं ऐं सॼी राति मस्तियूं करिणियूं आहिनि उहे नॉर्थ पासे वेंदा जिन खे पाण सां गॾु वक़्तु ग़ुजारिणो आहे प्रकृती सां गॾु वक़्तु ग़ुजारिणो आहे त उहे साउथ गोवा पासे वेंदा हिकु इहा ई अहिड़ी जॻहि आहे जेका ॿिन्हिनि जॻहियुनि ते माण्हू